ज़िंदगी में मैंने अपनी पहली बार खीर बनाई थी एक बार जिससे मैं उसमें शक्कर कम हो गया था और मेरे फैमिली के लोग कहने लगे कि ये कैसे खीर बनाए हो ये तो अच्छा ही नहीं आ रहा तो मैंने रख दिया तो सुबह होते ही मैंने सोचा कि इसे कैसे फेंकेंगे ये तो बर्बाद होगा इस लिए मैंने सोचा दिमाग़ लगाया कि इसे ऐसे इस में कुछ नया करें कि ये सब को पसंद आ जाए तो मैंने इस खीर को उबाला और सूखा कर दिया थोड़ा शक्कर और ज़्यादा डाल के उस में मेवा मसाले डाल कर उस पर उस में मैंदा डाल कर पूरा अच्छी तरह से गूंध लिया रिफाइंड डाल कर पूरा अच्छी तरह से गूंधने के बाद मैंने टिक्की बना ली टिक्की बनाने के बाद उस में मैंने रिफाइंड ऑइल में मैंने इसे तला तलने के बाद इसे रख दिया ठंडा होने के बाद ठंडे होने के बाद रख दिया जब सब को मैंने देने लगे तो सब खा टेस्ट किए तो कहे अरे ये तो बहुत अच्छा है किसी को ये नहीं पता था कि ये कल की बची हुई खीर थी मैंने तो अपना दिमाग़ लगा कर कहा क्यों इसे बर्बाद करें अपने तरीक़े से इसको यूज कर लिया और सबको पसंद भी आया आ गया और सब खाने खाने के बाद तारीफ़ भी करने लगे कि हाँ कैसी बनाई कैसे बनाए सब पूछने लगे

रिफाइंड ऑइल वाला अच्छा है ये सब मेरे क्लास में खाएँगे तो मेरी भी तारीफ़ करेंगे मेरी मम्मी की भी तारीफ़ करेंगे